हिनमें सुवाल पुछो वियो आहे तव्हांजो भाई कोई लेखन सलाहकार या रोल मॉडल आहे सौ टका जंहिंखे मां चवंदुसि अॼु को मूंखे दुख अ ॾाढो दुख थो थिए असांजो जूनागढ़ जा ई रिवासी हुआ लक्ष्मण दुबे उहो हिकु जबरदस्तु लेखक बि हुआ ऐं असांजा सलाहकार बि हुआ मां उन्हनि खे वॾो भाउ चवंदुमि जॾहिं बि असां मुंझा आहियूं किथे मूंझंदा हुआसीं सिंधियत लाइ सिंधी भाषा लाइ त ॾाढो असां उन वटि वेंदा हुआसीं ऐं उन्हनि मां असांखे जेको प्रेरणा मिली ऐं जेकि सही नमूने जी जेकि पाण खे असांखे जानकारी ॾींदा हुआ अॼु उनखे यादि करे असां जूं अखियूं भरजी अचनि थियूं लक्ष्मण दुबे जिनखे अवॉड बि मिलियल हुआ जिन सिंधियत जे बल बारे सिंधियत लाइ सिंधीअ संस्कृतिअ लाइ सिंधियत जे साहित्य लाइ जको कमु कयो आहे उहो लाजवाबु आहे त दुख जी ॻाल्हि जो उहो असां वटि असांसा गॾु कोन्हनि पर जंहिंखे मां पंहिंजो अॼु बि लेखन सलाहकार या रोल मॉ मॉडल ई करे ईंदो आहिंयां छो जो जेको अॼु मां यू पी एस सी ते सिंधी विषय ते जेको कमु करे रहियो आहियां असांजा ॿार सिंधी विषय रखी करे सिविल सर्विस में पास थियनि त हुन लाइ सिंधी विषय कहिड़े नमूने ॿारनि खे पाढ़िजे कहिड़े नमूने भाई ॿारनि खे सेखारिजे छो जो अॼु सिंधी असांजा ॿार ल अरबी सिंधी त लिखी कोन्हे था सघनि पर जेके देवनागरी सिंधीअ थ्रू बि असां ॿारनि खे पाढ़ियूं था ऐं ॿारनि खे प्रभावित करे उन सिविल सर्विस जी तरफ वारण जी कोशिश कयूं था उनमें जॾहिं बि असांखे ज़रूअत पवंदी माइत जी जानकारी जी या गाइडेंस जी रहिबर तरीके़ उन्हनि मूंसा असांजो कमु कयो ऐं हमेशह सलाह ॾई करे असांखे सलाह ॾई करे सही नमूनो ॾेखारियो तंहिं करे मां अॼु उन लक्ष्मण दुबे खे सचे अर्स सां यादि करे श्रद्धांजली ॾियां थो इअ बि हिकु असांजा लक्ष्मण दुबे बि असांजे जूनागढ़ माना गुजरात जो स्वराष्ट्र जो ख़ासि सलाहीरा हुआ जिन जबरदस्तु साहित्य ते कमु कियल हो